जी नमस्ते बाजू की बाजै छी अहाँ जी हाँ बाजू जी जी हॅं माछ माछ यहाँ हमर तीन टा दुकान यऽ हमर तीन स्टोर यऽ तऽ अहाँके कोन कोन हमर स्टोर तीन जगह पर छै एक टा मधुबनीमे मंझली चौक पर यऽ आ दोसर हमर भट्टामे छै कदियामे आ तेसर हमर खुश्की खुश्कीबागमे छै आ माछमे हमरा पास रेहू भेट जायत कतला भेट जायत गरइ भेट जायत कबइ भेट जायत आ दोसर मोंगरी रेहू तऽ दू सए चालीस टका केजी पड़त सर कतला तीन सए बीस नहि सर देखियो दोसर जगह तीन सए तीन सए तीन सए टका किलो भेट जायत अहाँके लेकिन हमर जे कतला अहाँ देखबै अहाँके बर्फ बला नहि मिलत दोसर कि हमर मछली डायरेक्ट नदी से पोखरि से आबै छै तऽ अहाँके तीन सए बीस हम जे कहलियै ने तऽ ओ अहाँ अगर लै पर छी कि कत्ते अहाँके चाही अहाँके एक किलो दू किलो लेबै अहाँ ढेर लेबै भोजके लिए तखन तऽ भोजके लिए चाही ने तीन सए दश टका अहाँ सुखा सुखी दऽ देब इसमे एकरामे केओ इधर उधर नहि तीन सए दश टका अहाँ मछली खातिर निश्चिन्त रहु मछलीमे केओ किछु नहि अहाँ बाजि सकैत छी ए वनके अहाँके मछली भेटत अहाँ एक बार आबु हँ दुकान आबु आ दोसर की छोट मछली भी छै हमरा पास कोटिया छै गरइ छै कबइ छै सिङ्गही छै हमर दुकानके नाम भेल मधुबनी मछली शॉप मधुबनीके मधुबनी मछली शॉप भट्टामे भट्टा मछली शॉप राखि देने छियै खुश्कीबागमे खुश्कीबाग मछली शॉप तऽ अहाँ जे मारकेट मधुबनी अहाँके लगैयै छोटको नीक भेटत छोट छोट मछली भी छै छोट मछलीके मानि लियऽ कि झिँगो मछली आनै छियै तऽ अहाँके छोट बेसी तऽ नैहिए ने अहाँके बड़े मछली ने भोज खातिर तऽ लोक बड़े मछली ने लै छै अच्छा तऽ बड़मे रेहु लियो लियो ने रेहु कतला सब लियो हँ रेहु छै कतला छै तीन नहि नहि कतला कतलाके अहाँके हम तीन सए दश टका लगैबे तीन सए दश तऽ तीन सए दशमे फाइनल रेट भेल हमर तीन सए बीसमे तीन सए दश फाइनल छियै अहाँ मछली से निश्चिन्त रहु अहाँके किछु बाजै नहि पड़त कि मछली एहन छै ओहेन छै अहाँके ए वन कुआलिटी एक बार आबु देखै लै तकरबादे ने रेट दू चारि टका आगे हुँ तऽ अच्छा तऽ अहाँ एक बार रेट तऽ अहाँके वहए अच्छा रेहुके रेट हमर भेल जे दू सए बीस टका किलो तऽ रेहु छै दू सए बीस टका किलो तऽ दू सए बीसमे से दश टका आगाँ पीछाँ कैरि देबै अहाँ पहले एक बार आबु तऽ

ठीक ठीक आबु आबु